मालवा क्षेत्र के लोग अपना धार्मिक अवकाश का त्योहार बड़ी धूम धाम से मनाते हैं जो नौकरी पर रहते हैं दुकानों पर रहते हैं वो त्योहार पर अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं घूमना फिरना चाहतै हैं अगर कोई नवरात्रि का त्योहार है तो माता के मंदिर में जाएँगे दो उनका शृंगार होता और डेकॉरेशन होता है मंदिर सजते हैं बढ़िया अच्छे अच्छे और दिवाली पर हर घर में मिठाइयाँ बनती है वहाँ पर लोग मिलने जुलने जाते हैं एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं दिवाली का त्योहार पाँच दिन का होता है भाई दूज पर भाई अपने बहनों के यहाँ खाना खाने जाते हैं बहन उनको टीका लगाती है होली पर भी सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं होली का उत्सव मनाते हैं होलिका दहन करते हैं और मिठाइयाँ बाँटते हैं एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं प्रेम से गले मिलते हैं चाहे वह किसी भी संप्रदाय का लोग हो उससे गले मिलते है और हर तरह का भेदभाव भूल कर सभी जाति संप्रदाय के लोगों से प्रेम से मिलते हैं होली का त्योहार ऐसा है जो एक सबको प्रेम से मिलाता है इसी में किसी भी संप्रदाय के लोग हर एक दूसरे से गले मिलते हैं ईद भी ऐसा त्योहार है जो हर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो पंजाबी लोग भी अपना त्योहार बड़ी खुशी से मनाते हैं गुजराती लोग अपना गरबा खेलते हैं नवरात्रि में यहाँ हर तरह के त्योहार मनते हैं मालवा क्षेत्र में बड़ी धूम धाम से त्योहारों का उत्सव मनाया जाता है